हम अपने नाती को जो है बाज़ार से कपड़ा खरीद कर ले आए और बच्चे हमारे नाती देखे और इसको जो है पहनने लगे इसके बाद उसका रेशा निकलने लगा धूमिल हो गया बहुत खराब निकल गया खराब निकलने के बाद हमारे जो बहू थे घर के औरतें थीं ओ हमको कहने लगी कि आपने जो है ये कैसा कपड़ा लिया हमारा नाती अब क्या पहनेंगे हमारे बच्चे क्या पहनेंगे हम बहुत दुःखी हुए भाई अब खरीद चुके थे तब क्या करें वो लोग पहन रहे थे लेकिन खराब निकल गया तब उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं परिवार वाले बहुत कुछ कहे लेकिन हमको अब वो खरीद चुके थे तो अब क्या कर सकते हैं उसके बाद भाई अब क्या करें हम